मुझे नहीं लगता है कि खेलों में जातीय समूहों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम है क्योंकि हमारा यहाँ उभय महिला और पुरुष दोनों को ही समान रूप से दिखा जाता है और समान रूप से ही काम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा दो ही दल होता है जो चाहे कोई भी खेल हो क्रिकेट हॉकी हो फुटबॉल हो तो हर कोई को अपने अपने काम के हिसाब से उसको अपना अपना दायित्व मिलता है और ओ सब वो अच्छे से निभाते हैं तो उनमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए लेकिन हम लोग उस महिलाओं का खेल जो होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना चाहिए जैसे कि पुरुषों का कोई भी खेल हो उसको लोग ज़्यादा देखते हैं और ज़्यादा देखने पसंद करते हैं उस तरह से हम लोग महिलाओं का खेलों को भी लोगों के तक पपहुँचाहोचा सकते हैं तो ये अच्छा होगा मेरे हिसाब से